जी मेरी एक बहन है जो मेरी तरह है जो छोटे छोटे कारणों पर गुस्सा हो जाती है जल्दी और वह बहुत जल्दी किसी काम को समझ सकती है और लोगों को वह बहुत ही जल्दी आकर्षित कर सकती है अपनी बातों से अपने कामों द्वारा और वह कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जो मेरी तरह करती है जैसे कि लगता है कि मैंने वह कार्य किया हो और उसके अंदर कुछ ऐसे भी काम है जो मेरे से बहुत अलग है वह जैसे की बहुत अच्छे से अपने कार्य को पूरा कर सकती है और जो कार्य एक बार ले लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ती है और मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज है मेरे से भी बहुत ही आगे पढ़ना लिखना समझाना जानती है जो और अपने जगह अपने ऐतिहासिक जीवन में भी वो बहुत उन्नति करना चाहती है और मेरी बहन अपने जीवन काल में कोई भी प्रतियोगिता में अगर भाग लेती है तो उसे पूर्ण रूप से जीतने का प्रयास करती है